मैंने अभी हाल ही में बोट का एक ईयर बड्स ऑर्डर किया था जिसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मैंने पहले तो बुक किया तो सबसे पहले तो वो जल्दी आ गया एक सबसे अच्छी बात ये रही की उसका जो वो डिलीवरी टाइम तीन दिन का था और वो कंपनी ने मुझ को वो दो दिन मे दे दिया और उसी के साथ साथ जो मेरी उससे आशाएँ थी उस प्रोडक्ट से मेरी उससे काफ़ी और ज़्यादा अच्छा निकला वो उसका एक तो डिज़ाइन जो देखा था सैम बिल्कुल वही का वही आया कलर भी बिल्कुल डिफरेंस नहीं था और उसके बाद उसके अंदर जब मैंने उसको ऑन किया तो उसके अंदर नॉइस कैंसलेशन का जो था उससे बाहर की आवाज़ नहीं आती और अपनी आवाज़ साफ़ जाती है कनेक्टिविटी अच्छी रहती है और उसका जो बैटरी का टाइम है वो भी काफ़ी अच्छा है बैटरी का टाइम बाकि के मुकाबले अगर किसी दूसरे ईयरबड्स को देखते है तो उसमे चार्ज करना पड़ता है और जल्दी चार्ज करना पड़ता है चार घंटे तक रहता है और ये कम से कम चौबीस घंटे चार्ज करना पड़ता लाइट वेट है हल्का वजन है तो इसको रखने मे भी दिक्कत नहीं होती आसानी से इसको कैरी कर सकते है और कैरी करके घूम सकते है और कनेक्टिविटी भी जल्दी हो जाती है जब दोबारा डिसकनेक्ट कर के कनेक्ट करते है तो उसको दोबारा कनेक्ट नहीं करना पड़ता उसको जैसे ही निकालते है तो वो खुद कनेक्ट हो जाता है खुद से वो ब्लूटूथ अगर मोबाइल का ऑन रहता है तो वो खुद से कनेक्ट हो जाता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है बोट कंपनी का लिया था मैंने हाल ही मे लिया था जो बोट कंपनी का था बाकी मैं भी इससे पहले भी इस्तेमाल किए है मगर जो इसका मैंने देखा बोट का वो किसी दूसरे कंपनी के अंदर मुझको वो चीज़ नहीं मिली जो चीज़ मैंने बोट के अंदर देखी